میں زیادہ تر اپنا آرٹ کا سامان قریبی اسٹیسنری یا آرٹ میٹریل کی دکانوں

خریدتا ہوں کیونکہ وہاں چیزیں خود دیکھ کر منتخب کرنا آسان ہوتا ہے تاہم کبھی کبھار میں آن لائن بھی خریداری کرتا ہوں خاص طور پر جب کسی خاص چیز کی ضرورت ہو جو مقامی دکانوں پر نہ مل رہی ہوں